वर्तमान में अगर विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे अखबार के माध्यम से हम विज्ञापन कर सकते हैं जो की सभी लोग पढ़ते हैं दूसरा हम बोर्ड लगाकर बाज़ार में उसके माध्यम से हम विज्ञापन कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार में भीड़ होती है लोग आते जाते हैं तो वह देखते हैं तो वह भी एक अच्छा माध्यम है और दूसरी अगर बात करें के हम दीवार पर कुछ लिखवाकर अपना विज्ञापन लिखवा कर उसके माध्यम से भी हम विज्ञापन कर सकते हैं और किसी कागज़ को छपवाकर उसको अपने एरिये में बटवाकर उसके माध्यम से भी हम विज्ञापन कर सकते हैं और दूस और इनसे सबसे और अच्छा तरीका है डिज़िटल प्लेटफॉर्म डिज़िटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है फेसबुक है इंस्टाग्राम है इनके थ्रू भी हम अपना विज्ञापन कर सकते हैं क्योंकि आज के युग में सभी लोगों के पास मोबाइल है और फेसबुक भी देखते हैं यूट्यूब भी देखते हैं इंस्टाग्राम भी देखते हैं तो उसकी वजह से जब उस पर ऐड आता है उस पर हमारा विज्ञापन आता है तो लोगों को जल्दी दिखाई देता है क्योंकि वह उसको यूज़ कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा विज्ञापन पहुँचे तो सबसे अच्छा तरीका डिज़िटल प्लेटफॉर्म है अगर बात करें प्रभावशाली विज्ञापन की तो एक बाज़ार में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर साबुन का ऐड था और वो साबुन पंचानवे रुपये का था तो उसको लाल कलर से काट कर और नीचे उनसठ रुपए लिख दिया था और उसका उल्टा तो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे यह विज्ञापन काफ़ी प्रभावित लगा